हमे जे छुरी खरीदलियै रहए जे बहुत ही मनपसन्द छुरी पड़ल रहए हमरा सोनपुरी छुरी लेकिन जे कि छुरी अएलै ओ बहुत ही खतम चलि एलै हन बढ़िआँ नहि छै ओहिमे धार नहि छै बढ़िआँसँ ओ चलै नहि छै देखयमे बढ़िआँ छै लेकिन ओकर काम सही नहि छै ओकर हेण्डिल भी कनि कमजोरे पकड़ाइ गेल छै ई खातिर हमरा ओ छुरी ओतेक मनमे नहि भैलै हन छुरी देखयमे तऽ बढ़िआँ छै कामो सही करतियै रहए तऽ ज्यादा बढ़िआँ रहितियै रहए